पक्षी के अनाज खिलाते हैं जैसे गेहूँ धान मक्का भी और पक्षी तो ऐसे कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और पक्षी अच्छे भी होते हैं और उसके लिए पक्षी का भोजन जो हैं ये हैं अनाज और दाना भी आते हैं सब बस ऐसे खाने पीने का उसको आइटम

पक्षियों के लिए क्वालिटी हर क्वालिटी के लिए भोजन है जैसे सोयाबीन भी गेहूँ मकई भी ये सभी प्राप्त ये पक्षी खाते हैं पक्षी के अनेक भोजन हैं पक्षी जो हैं कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और अनाज भी गेहूँ मक्का ये सब पक्षी रोटी ये सभी खाते हैं हर तरेह की का पक्षी शर ये सब चीज़ खाते पीते हैं पक्षी का भी स्वास्थ्य जब तक खाना खाते हैं तो स्वास्थ्य सही रहता है खाना नहीं खाने के बाद भूख रहता है तो वो भूख से मर भी जाते हैं कितना पानी के बिना वो हो जाते हैं तो इसलिए पक्षी में भोजन पक्षी को भी भोजन करना अनिवार्य है तो टाइम को भी भोजन करते हैं तो इसलिए भोजन का सबसे जो है पक्षी का सबसे भोजन है अनाज अनाज जो है इस हिसाब से खाते पीते हैं पक्षी भी स्वास्थ्य उसका सही रहता है सब आदि अरे कहाँ गए

तो इस इसके द्वारा हमें